जय झूलेलाल मां योग करण में हिकु कलाकु या सवा कलाक जो वक़्त खणंदी आहियां मां पंहिंजे योगा जी योग क्रिया जो आहे उहो पंहिंजे घर जी खुड ते कंदी आहियां आमतौर पर मां योगा सुबुह जो छह बजे खां सत लॻे तांईं कंदी आहियां हाणे जें ॾींहं मूंखे वक़्त कोन मिलंदो आहे हुन समय मां मुंहिंजी योगा जी जो क्रिया आहे शाम जो छह लॻे खां शाम जो सत लॻे तांईं कंदी आहियां योगा में मां कई आसन जीअं तितली आसन वर्जआसन शिर्षआसन प्राणायाम हिन प्रकार जा कुझु योगा कंदी आहियां